ए देग्लाय बिहुखौ जों गाजा गोमजायै खुंगोन

औ औ माबाखौ लिंहरबावनोसै मा होनो मोनलाय बिराजखौनो लिंहरनोसै नामा बिराजखौनो औ औ ओमफ्राय बागुरुम्बाथ' मोसाथारनांगोन बर'नि मोनसे सिनायथि नालाय बियो औ लेंहरनांगोनथ' लेंहराबा जानाय नङा ना बेबायदि लेंहरबासो समायथारगोन एसे गाज्रि अ जायो जायो औ सोसनजागोन नै नै बाजि रिंगायाव जानायनि थाखाय दसे सम होजागोन अ औ अह